राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिन मिशन खे भारत सरकार द्वारा वर्ष ॿ हज़ार तेरहं में हलायो वियो ऐं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ॿ हज़ार पंज में हलायो वियो ऐं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ॿ हज़ार तेरहं खे मिलाए करे हलायो वियो सरकार पारां निजी स्वास्थ्य सेवा जे में अस्पताल क्लीनिक ऐं लेब शामिलु आहिनि स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाउनि खे हलाइण लाइ जेके सेवाऊं वधीक महांगियूं आहिनि हुननि में घटाईंदड़ घटाई करण ऐं सभिनी माण्हुनि जी हिन तरह जी देखभाल कई वञे स्वास्थ्य जैविक सामाजिक ऐं सांस्कृतिक पहलू सां मिली करे थिया आहिनि सा स्वास्थ्य सिर बीमारियुनि जो ई कान्हे थिए बल्कि योजनाऊं देखभाल शुद्ध पाणी हवा साफ़ु सफ़ाई रखण सां पंहिंजो स्वास्थ्य ऐं ठीकु रखे थो डब्लू एच ओ स्वास्थ्य सेवा सरक संगठन शारीरिक मानसिक ऐं सामाजिक कल्याण लाइ हुन जी स्थिति खे ॿुधाए थो हिन में स्वास्थ्य सेवा में सुधार करण लाइ घणे ई कम कया विया आहिनि जीअं त पहिरियों जननी सुरक्षा योजना ॿ हज़ार पंज भारत सरकार माताउनि ऐं जमंदड़ ॿार जे पारां हलायो वियो हिन योजना जो उद्देश्य इहो आहे त जेके ग़रीब गर्भवती महिलाऊं आहिनि हुननि खे मदद मिली सघे ॿियों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना हिन योजना जे माध्यम सां देश जा ग़रीब ऐं घटि ज़ाति वारा माण्हू जो माण्हुनि जो सुठी स्वास्थ्य सेवा ॾेई सघनि